بہار میں ریاستی حکومت کے شہریوں کے لیے یہ ہے کہ جتنے ہمارے بہار میں جیسے یہ جب بھوٹ گرانے کا ٹائمنگ آتا ہے تو سب ایک ساتھ ہندو مسلم سب ایک ساتھ ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ برابری دیکھی جاتی ہے اور یہاں پہ جیسے کوئی بھی گرام پنچایت والا گرام پنچایت میں پنچایت بیٹھتی ہے کسی میں مسئلے کو لے کر جو تو وہاں بھی ہندو مسلم یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا ہے وہاں بھی ہمیں برابری حقوق حکومت ملتی ہے خصوصیت ملتی ہے اور چاہے اور اور بہار میں جیسے کوئی ودوا ہو گئے تو وہ ہمارے سرکار جو پینسن دیتے ہیں وہ سب کو برابری کا پینسن دیتے ہیں جس کو مطلب جتنا نہ ہی ہندو مسلم دیکھتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ اور جیسے وردھا وردھا پینشن وردھا پینشن جو ملتا ہے ساٹھ سال کے بعد تو اسے ہندو مسلم سبھی کو ایک ساتھ ملتے ہیں وہاں بھی برابری دیکھی جاتی ہے ہمارے بہار میں